रियासी बोह्त सारे पार्क न जेह्ड़ा इन्वाइरन्मन्ट उद्धर ओह् बड़ा स्हेई ऐ मतलब उत्थ उद्धर इक सलाल डैम बी बने दा जेह्दे कन्नै रियासी दी डेवलपमेंट होऐ उद्धर बड़े लोक उसी डैम गी दिक्खने बी आंदे होर उद्धर इक ब्रिज बी बने दा रेलवे दा हाईएस्ट ब्रिज बने दा उसी दिक्खने बी लोक बड़े दूरा दूरा आंदे न क्योंके ओह् सारें कोला बड्डा ब्रिज ऐ रेलवे दा होर रियासी बोह्त सारे पार्क न उद्धर उद्धर दा नेचर बड़ा स्हेई ऐ क्योंकि ओह् प्हाड़ी लाका इक